ہلو گڈ آفٹرنون جی ہاں میں بول رہا ہوں جی ہمارے پاس رواس فش ہے آپ کو ایک کے جی تقریباً ساڑھے نو سو روپئے کا پڑے گا اور اس کے ساتھ اگر آج لیتی ہیں پانچ پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ہے اور اگر آپ کل لیتی ہیں تو یہ ڈسکاؤنٹ کم ہو کر چار پرسینٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ اور بھی ہماری شاپ پر آ سکتی ہیں آپ دیکھنے اس کے علاوہ اور بھی مچھلیاں ہیں چھوٹی بڑی اچھی قسم کی کم ریٹ میں زیادہ ریٹ میں آپ یہاں آ کر دیکھ سکتی ہیں یا پھر آپ ہماری ویبسائٹ پہ سرچ کر سکتی ہیں پروڈکٹ کہاں ڈیلیور کرنی ہے یہ مچھلی

یہ کہاں ڈیلیور کرنی ہے مچھلی ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ ابھی آڈر کرتی ہیں تو ڈیڑھ سے ایک گھنٹہ میں آپ کے گھر پر پہنچ جائے گی ایک کلو راوس مچھلی اس کے علاوہ آپ ہماری شاپ پر آنا چاہتی ہیں تو آپ یہاں پر بھی آ سکتی ہیں

ہاں میں کیو آر کوڈ بھیج دیتا ہوں آپ کے اسی نمبر پر آپ اس کے ذریعے پیمنٹ کر دیجیے ٹھیک ہے تھینک یو